हमने एक सोफा मँगवाया था जो कि समझे थे हम कि बहुत बढ़िया निकलेगा उसका बाकी वो सोफा अच्छा नहीं था हम लोगों के लिए हम लोग यही सोचे थे कि उसका कपड़ा अच्छा होगा उसका नीचे का वो पर रखने वाला वो है वो अच्छा होगा पैर बाकी कोई उसमें कुआल्टी अच्छी दिखी नहीं बस ऊपर से अच्छा दिखा था हम यहीं सोचे थे बाकी कोई मतलब नहीं है उसको लेने से बढ़िया नहीं था सोफे कि क्वालटी अच्छी नहीं थी जो कि देखने में ऊपर से अच्छा लगा तो हमने उसको मँगवा लिया था बाकी कोई मतलब नहीं है उसको लेने से लोगों को पता नहीं कहाँ से ये ऐसे आ जाता है ठक कि तरह पता नहीं कैसे कर देते हैं अंदर का जो भो क्वालटी हम लोग देख हम देख के लिए थे बाकी कोई मतलब नहीं है उसमें का कपड़ा अंदर का खराब था फटा हुआ था फिर हम देखे नहीं उसको अंदर का उसका वो इस्प्रींग जो था वो भी टूटा टाइप था तो ठीक है बाकी सोफा उस वो ठीक हमको नहीं लगा अच्छा नहीं था वो क्वाल्टी अच्छी नहीं थी हम अच्छा नहीं देखे उसको